यूट्यूब पर तऽ हमरा बहुत नीक खेनाइ वाला चैनल लगैया निशा मधुलिका डॉट कॉम जे एहि हम बहुत किछु सीखै छी आ हुनकर खेनाइ सब हम बनबै छी जेना मैथी कऽ लड्डू या धात्रिके मरब्बा बहुत तरहक नव तरहक चीज ओ बनबैत रहै छथिन आ केक सब रंग बिरंगके हमरा बड्ड पसिन्न अछि निशा मधुलिका डॉट कॉम आओर टी वी पर सँ सेहो हम ई मास्टर ऑफ़ सेफ जे होइया से हम खूब देखै छी आओर ओकर सब के खेनाइ हम कय टा चीज सीख सीख कऽ अपना घरमे प्रयोगो करैत रहै छी बहुत पसिन्न अछि हमरा ओ निशा मधुलिका से तऽ हम अचारो आओर अचार आओर केक आओर बहुत तरहक मुरब्बा तखन ई मैथीके लड्डू तऽ बेसनके लड्डू हम सीख सीखके अपनो घरमे प्रयोग करैत रहै छी